जेॾी महिल माण्हू पहिरियों दफ़ो चित्र छपनि था त केई ग़लतियूं कनि था जीअं त मां नन्ढे हूंदे बि कंदी हुयसि जा त शयूं राईंदी हुयसि न उन्हनि खे समुझण लाइ बि उन्हनि खे छपण लाइ बि माप कंदी हुयसि ऐं केॾी महिल नन्ढी त केॾी महिल वॾी माप थींदी हुई उन जे लाइ केई सा साधन जो उन्हनि जो मुहारो करणु घुरिजे इन लाइ उन जो चित्र जो घड़ी घड़ी असांखे उन जो हरु चित्र धोरणु घुरिजे ऐं पंहिंजो ग़लतियूं सुधारनि घुरिजे